ہیلو السلام علیکم یو پی عالی شان اچھا بھائی سنیں میرے میری نا مسعود بھائی سے بات ہو سکتی ہے کیا ہیں کیا وہ وہاں پر اویلیبل نہیں ہیں اچھا کیوں کہیں باہر گئے ہوئے ہیں یا پھر تھوڑی دیر کے بعد اویلیبل ہو جائیں گے نہیں نہیں مجھے نا اپنے میں نے ایک آڈر دیا تھا ان کو اگلے سنڈے کا تو وہ میرے گھر پہ پارٹی تھی میری سہیلیاں آنے والی تھیں تو مجھے ان کو ان سے ہی میں نے پورا آڈر ڈسکس کیا تھا تو اس کی جو جگہ ہے نا وہ بدل گئی ہے اب ہم لوگ فام ہاؤس پہ جانے ملنے والے ہیں تو جو آڈر میں نے دیا تھا وہ اب میرے گھر پہ ڈلیور نہیں کرنا ہے فام ہاؤس پہ ڈلیور کرنا ہے ارے ہاں تو میں آڈر نمبر دیتی ہوں نا بھائی آپ پوچھیں تو صحیح نا اوکے میرا آڈر ریفرینس نمبر جو ہے تو وہ سات سات آٹھ چھ ہے ہاں سنڈے کے دن کا آڈر ہے سنڈے کے دن کا آڈر ہے بھائی ذرا چیک کریں نا ہاں اچھا نہیں میرا نام بی بی فاطمہ ہے غلط آپ وہ کسی اور کا آڈر ہوگا میرا نام بی بی فاطمہ ہے نام کے ساتھ چیک کریں نا بھائی اور آڈر ریفرینس تو میں دے رہی ہوں نا اچھا اچھا ٹھیک ہے ہاں ہاں ہاں یہی یہی یہی آڈر ہے ہاں کیا بولا آپ نے بیس لوگوں کے لیے بریانی ہے ہاں یہی وال والا آڈر ہے بھائی ہاں ہاں صحیح ہے ذرا باقی کی چیزیں بھی رپیٹ کریں گے کیا ہاں اچھا ہاں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے ایک دم صحیح اور ہاں ٹھیک ہے میٹھے میں ایک کلو ہاں ایک کلو گلاب جامن ہاں صحیح ہے صحیح ہے یہ میرا ہی آڈر ہے بھائی ہاں تو میں ایک کام کرتی ہوں بھائی میں واٹس اپ کر دیتی ہوں اپنے لوکیشن تو وہ یہ جو سارا آڈر ہے سنڈے کے دن ہی اور دوپہر میں ہی لیکن جو پرانا ایڈریس ہے وہاں نہیں ڈلیور کرنا ہے یہ نئے ایڈرس پہ ڈلیور کرنا ہے ہاں باقی پیمنٹ وغیرہ میں آن لائن ہی کر دوں گی اور اگر اور بھی کچھ ہے تو وہ ابھی پوچھ لیں مجھے اور کسی سے بات کرنی ہوگی کیا یا آپ کے مینیجر سے بات کرنی ہوگی یا پھر سے مجھے کال کرنا پڑے پڑے گا آپ کو یاد دلانے کے لیے اچھا نہیں کرنا پکا نا آپ آپ اس کا آپ اس کا دھیان کر لیں گے نا ہاں اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ارے بھائی سنیں نا اپنا نام تو بتا دیجیے اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ ہاں شکور بھائی نا ہاں ٹھیک ہے چلیں اب اس کا دھیان رکھیے گا میں پھر سے فون نہیں کر سکوں گی بہت مصروفیت ہے چلیں اللہ حافظ